हॅलो हांव रुतुजा नायक उलयता हांवें आयकल्लें की तुमचे कडेन होम मेड प्रोडाक्ट मेळटात चकली लाडू शंकर पाळी तुमी घरांत करतात नी कोण करता हां आनी तुमी चकली कशी किलो आनी लाडू बी आसात आनी शंकर पाळी कशी किलो आं तुमचे ते रेडी आसता केल्ले कांय तुमका पयली ऑर्डर दिवपा पडटा

म्हाका एक किल चकली जाय आशिल्ली आनी एक किल शंकर पाळी जाय आशिल्ली रेडी आस रेडी आसा हय हांव सध्या आता एक किलो घेता मागीर म्हाका तें बोंम्बे धाडपा जाय आशिल्ल्यो सो हांव तुमका केन्ना कितले किल जाय आनी केन्ना म्हळ्यार जाय ते सांगता आनी लाडू कसले आहा म्हणले तुमी आं रव्याचे लाडू अर्द किल मेळटले आता सध्याक बरें हांव केन्ना येव व्हरपाक हां बरें पॅक करून दवरात आनी म्हाका टॉटल पयशे बी सांगात आं बरें बरें हांव पांंच मेरेन पावता बरें थँक्यू